असांजो सिंधी समाज हेतिरो समझदारु आहे पर तंहिं हूंदे बि असां में कंहिं अंधविश्वास आहिनि जीअं त तबियत ख़राब थियण त या माण्हू जे ठीक न हुजण ते कई माण्हू मंदर में ज़ाति अचण जी सलाह ॾींदा आहिनि या घर में ई कुझु ॾस कंदा आहिनि जीअं त रस्तनि या टिवातनि ते लीमा वग़ैरह फिटी कंदा आहिनि इहो पर उहे मञंदा आहिनि त हिननि सां उन्हनि खे को फर्क़ु पवंदो पर इहो न आहे